जेके तव्हां असां अॼु ॾींहं ताईं ॾिठा बि न हूंदा त हिकु ई अहिड़ो शो आहे जेको असांखे जाम सुठे नमूने हर हिक ॻाल्हि जी असांखे न ॼाण ॾे थो ऐं हीअ शो असांखे ॾिसणु खपे